खारनायफोराव आङो गोदो उन्दैयाव स्कुलाव थांनाय समावबो गेलेयोमोन ओमफ्राय दाबो गेलेयो गेलेनाया ओमफ्राय इन्टारभिउफोराव खारै खांबाय खारनायाव आङो खारनायखौ मोजां मोनो मोननाया ओमफ्राय बांसिन हान्द्रेद मिटार खारनायाव आङो गोदोबो बिदिनो फ्राइस मोन्दोंमोन आरो खारनायखौ आङो मोजां मोनो देहाखौबो फिद लाखिनो हायो फुङावबो आङो माब्लाबा माब्लाबा खारो लामायाव लोगोफोरजों खारनाया मरनिं अवाक खालामो आङो फुङाव बांसिन खारो ओमफ्राय बेलासियावबो माब्लाबा माब्लाबा खारनाय जायो आङो स्कुलाव थानाय समाव बांसिन खारोमोन ओमफ्राय कलेज लेबेलाव आङो बारा खारनाय जायाखिसै सोलाबनायबो जाया नालाय दाबो खारो आङो खारनाया सम सम फुङावबो मरनिं अवाक खालामो देहाखौ आङो खारनायजों जोबोद फिद मोनो मोजां मोनो लोमजानाय लोमजानाय मोन्नायफोरा खारो राफोद जायो खारनायजों लोगोसे देहाफोरा सक्टि फैयो आरो खारनाया जोंखौ खारनाया जोंनि जोबोद मोजां मोनसे हेबिट खारनायजों जाङो साख्रि बाख्रिफोरावबो खारनांगौ साख्रि साख्रिनि थाखायबो आङो खेबसे फरेसनि खारहैदोंमोन मसुलफुराव खारनायाव हादोंमोन ओमफ्राय लं जाम बारनायाव हायाखिसै खारनायखौ आं जोबोद मोजां मोनो खारनाया मोनसे मोजां हेबिद फुङाव खारबाथाय जोबोद मोजां मोनो आरो आइथिंआवबो निहोर नाङो नालाय फ्रेस फ्रेस मोनो मेगनफोरखौ स्रा स्रा मोनो फुङाव खारबा ओमफ्राय गोसोफोराबो मोजां मोनो लोगोफोरजों खारहैबा लामायाव गोबां खारो गोलाव खारनो हायाबाबो जोङो ससे ससे थाबायोबो खारनायजों लोगोसेनो बियामबो खालामो लंजाम बारनाय ओमफ्राय हायजाम बारनाय बायदिसिना बियामबो खालामो जोङो मेगननि मेगननि फावार बाराय होनो थाखायबो जोङो सानखौ सानखौ खुलुमो खारनायजों लोगोसे जों गोबां खामानियाव आवगायनो हायो खारबाय थायोब्ला जोंनि देहाफोरा मोजाङै थायो